दिक्खो जियां अस रियासी दी गल्ल करचै रियासी केह् पूरे इंडिया दी गै गल्ल करचै ते नौकरियां नेईं थ्होआ दियां न नौजुआन बड़ा ते जेह्के साढ़े नौजुआन जागत् न एह् बड़े परेशान न अस बी बड़े परेशान न हून केह् कीता जाए न्हाड़ा केह् हल्ल ऐ हल्ल इ'यै कि अगर अस निक्की निक्की चीज़ें पर ध्यान देगे निक्की चीज़ां मतलब एह् जेह्के स्किल डेवेलप्ड प्रोग्राम न जियां कंप्यूटर होइया अज्जकल बड़े शैल शैल प्रोग्राम चला दे कुकिंग होई एह् जेह्का रुट्टी बनाने आह्ला एह् बी बड़ी अच्छी अच्छी स्किल न जियां कढ़ाई होई एह् कपड़े सीना होइये न्हाड़े आस्तै नरेंद्र मोदी होरें बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम कड्ढे एनएचडीसी ऐ ओह् ओह् बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेइयै आये दे उद्धर बी बड़े सेंटर खु'ल्ले दे हर डिस्ट्रिक्ट बिच सेंटर खु'ल्ले दे गौरमेंट बी हैन प्राईवेट बी हैन अगर अस स्किल डेवेल्पमेंट पर ध्यान देगे ते साढ़े आस्तै बड़ा मतलब लाभदायक मतलब बड़ा अच्छा रौह्ना ऐ साढ़े आस्तै